औ हेल' औ खालामजागौमोनलै मारै मारै खालामो ओहो आं खालामफेराखै ए

ओम जायो बिदिबाबो ओमफ्राय माखौ माखौ फरायनांगौ फरायनोबा एग्जामनि थाखाय ए ए

बेखौनो नायनानै फरायनांसिगोन होमबा ओमफ्राय जेनेबा मा मा नांगौ एप्लाइ खालामनायावलाय ओम

औ औ

अ अ औ औ ओमफ्राय माब्ला एप्लाइ खालामनो नोंसोरलाय अ दे होम्बा थांनोसै